یقیناً ایک مسافر بس کی وضاحت کچھ یوں کی جا سکتی ہے بس کے سامنے ایک کی جانب ڈرائیور کی نشست ہوتی ہے جو عام طور پر آرام دہ ہوتی ہے اور مختلف کنٹرولس کے ساتھ لسٹ ہوتی ہے ڈرائیور کے لیے بس کے تمام اہم آلات جیسا کہ گیٹ ریک اور اسٹیرنگ موجود ہوتے ہیں بس کے اندر اوپر کی طرف اسٹوریج کریئر ہوتا ہے جہاں مسافر اپنے سامان بیگ یا دیگر چیزیں رکھ سکتے ہیں یہ کیریئر عموماً بس کے تمام حصوں میں لمبے اور کھلے ہوتے ہیں تاکہ زیادہ سامان رکھا جا سکے بس میں عام طور پر ہر نشست کے قریب ایک کھڑکی ہوتی ہے جو مسافروں کو باہر مناظر دیکھنے کی سہولت فراہم کرتی ہے کھڑکیوں پر عموماً شیشے ہوتے ہیں جو کھل سکتے ہیں یا بند کیے جا سکتے ہیں بس میں سیٹیں عام طور پر صفوں میں ترتیب دی گئی ہوتی ہیں سیٹیں آرام دہ ہوتی ہیں اور ان میں اکثر کمبل اور ہلکے گدے شامل ہوتے ہیں سیٹیں زیادہ تر دو طریقے ترتیب میں ہوتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسافر کو آرام دہ جگہ مل سکے یہ بس ڈیزل انجن پر چلتی ہے جو کہ بس کو چلانے کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے ڈیزل انجن بس کی پرفارمنس اور ایندھن کی کارکردگی کے لیے اہم ہوتا ہے میں نے اس بس سے دلی سے بلرام پور تک کا سفر کیا ہے